नाचपाक म्हाका खूब आवडटा म्हज्या नाचांतल्यान हांव स्वताक उत्कृश्टतायेन व्यक्त करपाक शकतां नाच हो असो प्रकार जातूंत नव रस आसात तातूंत आमकां आमचे हावभाव दाखोवपाक मेळटा हांव नाच करतना कितें तरी सदां नवीन करपाचो यत्न करतां हांवें नवे नाचांचे व्हिडियो पळयतां नवे प्रकार करपाचो प्रयत्न करतां नाचांत खूब सुशेग मेळटा तशेंच नाच करीत रावल्यार मनीस सुटसुटीत उरता ताची भलायकीय बरी उरपाक लागता तातूंत व्यक्तीचो आत्मविश्वास वाडटा नाचांत तशे जायते प्रकार आसात म्हाका गोंयचो लोकनाच देखीक फुगडी धालो मुसळ धंगर नाच देखणी कट्टी नाच कळशी नाच आवडटा ते भायक आधुनीक नाचूय म्हाका भोव आवडीचे तातूंत कांय आसात ते बॉलीवूड कंटेंम्प्ररी हिपहॉप आदी